ہیلو سویگی کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں کیا جی ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کے یہاں کچھ فوڈ آڈر کیے ہیں سر مجھے یہ جاننا تھا کہ میرا یہ آڈر سکسیزفل ہوا یا نہیں کیونکہ میرے یہاں نیٹورک اچھا نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے ایپ پر نہیں دیکھ پا رہا ہوں یا تو شاید آپ کی ویبسائٹ ہی کام نہیں کر رہی ہے شاید آپ کے ایپ میں کچھ دقت آ رہی ہو آپ مجھے اس بارے میں بتا دیں تو مہربانی ہوگی